इहाँ पर सब किछु रिपेयरिंग होइ छलियै जेनाकि मोबाइल सब जब खराब होइ छै तऽ एते बगलेमे जे छै दूकान छै ओ रिपेरिंग करैके सबकिछु ठीक करै छथि जेनाकि हम कोनो भी चीज जेनाकि लैपटॉप सब भी खराब होइ छलियै तऽ यही क्षेत्र मे जे छै जेनाकि भरगमासभ जे छै ओतऽ लैपटॉप सब भी ठीक होइ छलियै जेना गाँव घरमे दूकान सब बजार पर भी दोकान छै ओसब मोबाइल भी ठीक होइ छै अच्छा से भी अथी भऽ रहल छलियै कोनो भी समस्या होइ छै जेना मोबाइलमे तऽ ओ हमसब गाँवके अथी बगलमे दुकानमे जे छै जाके तऽ ओ ठीक ठीक करा सकै छलियै ठीक करै सकै छियै सब चीजके सुविधा बहुत अच्छा से मिलै छै गाँव घरमे भी सब चीज बहुत अच्छा से ठीक कैर सकै छलियै नजदीकीमे हमरा सबके बहुत चीजके सुविधा मिलै छै जेना कोनो भी मोबाइल तरहके खराबी होइ छै तऽ हमसब बगलमे जाके ठीक कैरि सकैत छियै जेना कभी रिचार्ज खत्म भए जाइ छै तऽ उहाँ जाके रिचार्ज भी कैर सकै छलियै